हमें तो ऐसा लगता है ना कि जो हम लोग किसी फ़ुटकेयर सामान को लेते हैं तो वो हमें महँगे मिलते हैं और जो हम लोग होलसेल में लेते हैं होलसेल यानि कि माने इकट्ठा किसी चीज़ का इकट्ठा लेना वो ज़्यादा अच्छा होता है एकाॅर्डिंग टू एक एक करके एक एक करेंगे तो उसमें ज़्यादा महँगे मिलेंगे इकट्ठे लेंगे तो उसमें थोड़े हमें सस्ते मिल जाते हैं और जो आज के समय में किराना हुआ या फिर सब्ज़ी का दुकान हुआ तो हमें पता है कि आज के टाइम में बहुत सारी बहुत ज़्यादा वो बदलाव हो चुके हैं फ़ाइनेंसियल को ले करके क्योंकि दिनों दिन महँगाई बढ़ती जा रही है पॉपुलेसन बढ़ रही है तो महँगाई एटोमेटिक बढ़ेगी सब समाने कम होंगे तो महँगाई बढ़ेगी बाहर से मँगवाएँगे तो उसमें महँगाई तो बढ़ेगी और आज के टाइम में ऑनलाइन खरीदारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि सब लोग घर बैठे बैठे कोई आज के टाइम में मेहनत नहीं करना चाहता बिना मेहनत के सब खाना चाहते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफार्म जो है वो ये है कि वो ऑनलाइन खरीदारी करें केवल ऑनलाइन यहाँ से खरीदना है और जो उनका वर्कर होगा वो ला करके घर तक सामान पहुँचा देगा तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है तो इसके ये हमें लग रहा है कि हेल्थ के लिए अगर हेल्थ के नज़रिये से देखा जाए या फिर स्वास्थ्य के नज़रिये से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है क्योंकि हम कही जाएंगे वर्कआउट करेंगे अच्छा ये भी है कि हम वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं हम केवल घर पे बैठ करके या फिर बिना मेहनत के किसी चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं जैसे वो किराना इस्टोर का सामान हुआ चाहे सब्ज़ी हुआ तो इसको हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर वो वहाँ से चला आए और हमें मेहनत न करना पड़े और ये बात बहुत अच्छी है कि आज के टाइम में ये ऑनलाइन प्लेटफाॅम और ये टेक्नॉलोजी बदलती हुई दिख रही है तो लोगों का मानना यह है कि और वो मेहनत नहीं करना चाहते इसे इसीलिए आज के टाइम में ये जो स्वास्थय का बिगड़ना हेल्थ में प्रॉब्लम आना और नो व वर्कआउट न करने से बीमारी होना ये बहुत बड़ी तो ये अच्छी भी है और कुछ हद्द के लिए बुरी भी है इसे हम कुछ कह नहीं सकते